हाँ हम गायक को सामने से सुने हैं दुर्गा पूजा के जब प्रोग्राम होता है ना तो उसमें बुलाया जाता है तो उसमें हम सामने से गायक को देखे हैं और सुने भी हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है वैसे भी गाना मेरा फेवरेट है गाना सुनना में बहुत मज़ा आता है जब कोई ऐसा भाड़ी काम होता है तो हम गाना बजाते हैं हिन्दी साॅन्ग तो मुझे हिन्दी सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है और हिन्दी साॅन्ग हम दिल से सुनते भी हैं तो हिन्दी साॅन्ग दिल से सुनते भी हैं और वो हमको अच्छा भी लगता है और पता ही नहीं चलता है कि मेरा काम हो रहा है क्योंकि गाना पे ध्यान रहता है और काम करते हैं तो मेरा सारा काम खतम हो जाता है और ये मेरा मन हमेशा करता है कि मैं गाना ये पास से फिर सुनूं क्योंकि गाना जो गाता है मैं उसमें झूम उठती हूँ और गाना सुनना गायक के सामने और बहुत अच्छा लगता है और आनन्द आता है दुर्गा पूजा मेरे मन में हमेशा आता है कि दुर्गा पूजा फिर से आए और फिर से गायक आएगा ऐसे गायक तो जो भी आते हैं ओ अच्छे ही आते हैं क्योंकि गाना वो कला कभी खराब नहीं होता है फिर भी अलका याग्निक का गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है उनका गाना और बढ़ियाँ लगता है मुझे लगता है कि मैं मैं भी कभी अलका याग्निक का गाना सुनूं सामने से पर ये लगता नहीं है कि मेरा इच्छा पूरा हो पाएगा क्योंकि वो यहाँ आएगी तभी तो मैं सुन पाउंगी और गाना के मैटर में बताएँ तो गाना हरेक इंसान को अच्छा लगता है हरेक लोग गाना सुनना बहुत पसन्द करते हैं अब तो सब इयर फोन लगा कर सुनने लगे हैं इयर फोन अपना गाना सुनते रहते हैं या फिर देखिए शादी उदी होता है तो उसमें भी गाना बजता है उसमें भी सब महिला झूम उठती है गाना पे गाना जितना बढ़ियाँ लगता है ये हिन्दी साॅन्ग वो उतना अच्छा पर्सनली मैं अपना बताती हूँ वो भोजपुरी गाना नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हिन्दी सॉन्ग हमें एक मतलब अश्लीलता नहीं रहता है और उसमें गाना सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठ कर देख भी सकते हैं फैमिली के साथ बैठ कर सुन भी सकते हैं तो मुझे मेरा पसन्द भोजपुरी गाना नहीं है मेरा पसन्द हिन्दी सॉन्ग है और भोजपुरी गाना में भी अच्छा लगता है जिसमें अश्लीलता नहीं रहता है वो गाना जैसे भोजपुरी में पवन जी का है हरी हरी चुनरी वाला गाना वो बहुत अच्छा लगता है हरी हरी चुनरी वो गाना अच्छा लगता है और मेरा उनका भी मतलब लगता है कि जो पवन जी आते और ये गाना मतलब गाते तो हम सुनते तो बहुत अच्छा लगता हमको लगता है क्या जो ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस था हरेक लोग सुनना पसन्द करते थे क्योंकि इसमें एक भी अश्लीलता नहीं था और लगभग इनका गाना बहुत कम अश्लीलता में आता भी है पवन जी का गाना उनका पवन जी को लोग ज़्यादा पसन्द भी करते हैं क्योंकि उसका अश्लीलता भी नहीं रहता है और पर्सनली मेरा हिन्दी सॉन्ग है हिन्दी सॉन्ग हम बहुत पसन्द करते हैं हिन्दी सॉन्ग मेरा सुनना अच्छा लगता है और इसका हम ये कहीं भी अगर बजता है अलका जी का गाना तो मैं झूम उठती हूँ उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है हम चाहते हैं कि कहीं भी अगर अलका जी का ये इलाका में कहीं अगल बगल वो आएगी तो मैं वहाँ जाकर सुनूंगी और उनका गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है हम तो बहुत दिन से ये सोच रहे हैं जो प्रोग्राम खतम होगा और दुर्गा पूजा आएगा तो वो आएगी और उनका हम गाना सुनेंगे कभी ऐसा अगर होगा तो हम गाना जरूर सुनेंगे और सबके साथ सुनना किसी प्रोग्राम में और बढ़ियाँ लगता है क्योंकि वहाँ पे सब दोस्त सब और सहेली के साथ में रहकर साथ में गाना सुनना बहुत बढ़ियाँ लगता है